ہمیں آنلائن کرنے کے لیے اچھے سے ویبسائٹ پہ جانا پڑتا ہے اس کے بعد جو ویبسائٹ پہ جیسے منترا ہوا فلپکارٹ ہوا ایماجون ہوا میسو ہوا جس پہ جاتے ہیں اس پہ کلک کرتے ہیں اس کو انسٹال کرتے اسے انسٹال کرنے کے بعد اس کو کھولتے ہیں اس پہ دیکھتے ہیں کوئی بھی فون اس پہ ریم کتنا اچھا ہے اس کا زی بی کتنا اچھا ہے اس کے بعد ہم اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد اس پہ اس پہ کیس آن ڈلیوری ہوتا ہے تو کیس آن ڈلیوڑی دیتے ہیں یا آنلائن پیمینٹ ہوتا ہے آنلائن کرتے ہیں اس کے بعد وہ اس کے بعد اس پہ ایڈریس ڈالتے ہیں ایڈریس میں جو آتا ہے پنکوڈ پتہ جو بھی آتا ہے وہ ڈالتے ہیں اس کے بعد ڈالنے کے بعد کوئی بھی طرح کا دقت نہ ہونا چاہیے گھر پہ آنے میں اسی وجہ سے سب ڈالنے کے بعد پنکوڈ صحیح سے ڈالنا چاہیے کیونکہ ایک دوسرے پہ ایک دوسرے پنکوڈ کوئی بھی ایڈریس ڈالنے میں صحیح سے ایڈریس ڈالنا چاہیے سب چیز دیکھ کر ایڈریس ڈالنا چاہیے اس کے بعد گھر پہ سامان پہنچاتا ہے سامان پہنچنے کے بعد دیکھتے ہیں اگر صحیح ہے تو صحیح ہے نہیں تو اس کے بعد ریٹن بھی کر سکتے ہیں اگر موبائل صحیح نہیں ہوا تو اسی لیے فون اگر اگر لے بھی لیا تو اس کو ریٹرن کر سکتا ہے پانچ سات دن کے اندر اندر